संवसार आतां खूब बदल बदलत चल्ला आयज काल पिडये मदीं असो प्रेम कोणा खातीर असो संभाव असो कांयच ना पयलींच्या काळांत लोक एका मेका खातीर मरपाक सुद्दां तयार आशिल्ले आनी आतां परिस्थिती अशी आसा की एकामेकाचो नेबर कोण तुज्या सायडीक शेजारी तुजो कोण हें सुद्दां कोणाक खबर आसना कोणा बद्दल कसली माया ना मोग ना प्रेम ना कसलोच भावूत ना कसल्याचो आयज काल भुरग्यांची सुद्दां जर आमी स्थिती पळयत जाल्यार मम्मा हें घेवन यो गो मम्मा तें घेवन यो गो घेवन येना झक मारीत चलात तुमी आवय बापायक ह्या आतां भुरगीं म्हणटा तीं रेस्पेद म्हणटा तीं दिनात आनी आवय बापायकूच न्ही कोणाकूच आयज काल आधार म्हणटा तो आज कालचीं भुरगीं दिनात पयलींच्या काळांत टिचर्स सग लिटरिलीं अशीं भुरगीं तेंच्या आदर करतालीं तेंका रेस्पेद दितालीं की टिचर म्हजी मोगाची आनी टिचरीच्या वयर आनी कोण ना देवा फाटलो दुसरो मनीस म्हणटा तो टिचर आसतालो आनी टिचरच्या मागीर आवय बापूय भुरग्यांक रेस्पेद शिकोवपी पयलीं मनशां आसतालीं तीं आवय बापूय आनी आयज काल भुरगीं आवय बापायक कशीं रेस्पेद दिवपाचीं तें शिकयता वल्ड चेंजीस आनीकय म्हळ्यार ग्लाॅबल वाॅर्मींग आयज काल पळयत जाल्यार हीट इतकी वाडल्या संवसारांत की दोन मिनटांक सुद्दां घराभायर गेलो की घामाचे पावळे गळूंक लागता उदकाची बाटली जर घेना जाल्यार डिहायड्रेड जाता मनीस इतकी ग्लाॅबल वाॅर्मिंग वाड वाडत गेल्या तेची एक वायट परिस्थिती म्हळ्यार की वाडटो टॅक्नोलाॅजीकल चेंजीस जितके वल्डांत आतां पोपुलेशन वाडीत आसा तितकी मोबायल फेसेलिटीस वाडीत आसा मोबायल टावर्स वाडीत आसा जितूंत जी आमची एनवार्यमेंटल डिग्रेडेशन जायत आसा जितके लोक वाडीत वता तितके तेंका रावपा खातीर जागा जाय पडटा ती जागा रावपाक जाय खातीर आसतना आमचीं जंगलांची कटायी चल्ल्या जंगलाच्या कटाये खातीर माती व्हांवता आनी तेच्या खातीर डिफाॅरेस्ट्रेशन जाता आनी डिफाॅरेस्ट्रेशना खातीरूच आमचें ग्लाॅबल वाॅर्मिंग वाडत वता सो सगलें एक इंटर कनेक्शन कशें आसा मनशाक रावपाकूय जागो जाय आनी ग्लाॅबल वाॅर्मिंगाचेंय तेंचे कडेन कांय सोल्यूशन ना सो जितकी तमी जाता तितकीं डेवलाॅपमेंटल चेंजीस जाता तितको तेजी वायट कारणीभूतय आसा सो वल्ड चेंजींग येस डेव्हलाॅपमेंट जाता तितको वल्ड चेंज जाता तितकोच वल्ड नाॅलेजेबलूय जाता आनी तितकोच वल्ड फाटींय उरता